जब पहले हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारे गाँव में जो हमारे सीनियर बच्चे रहते थे उनसे हम लोग किताब अपनी मम्मी पापा को कहते थे कि ख़रीद दीजिए ताकी आपको पैसा बचेगा जैसे कि नया किताब ख़रीदने में आठ सौ रुपये लगता था तो इसमें चार सौ साढ़े तीन सौ पाँच सौ में हो जाता है इसलिए हम लोग पुरानी किताब पढ़ते थे ताकी हम लोग की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी इसलिए हम लोग नई किताब ऐसे नहीं ख़रीद पाते हैं नहीं पाएंगे इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ पाते इसलिए हम लोग पुरानी किताब पढ़ते थे और किताबें तो नई हो या पुरानी हो पढ़ने वाला स्टूडेंट सही हो तो हर किताब सही होती है और पुरानी किताब ख़रीदने से हम पता यह फ़ायदा होता है कि कुछ चीज़ें इसमें होती है जिसमें बच्चे से पूछ के जैसे सीनियर बच्चे से समझ भी जाते क्योंकि यह किताब में वे पढ़े लिखे रहते थे इसलिए उसे किताब लेते थे तो प्रेम भाव की भावना भी बन जाती थी इससे इसकी कि हाँ हम लोग जाकर उससे क्वेश्चन नहीं सोल्व होता था उसके बारे माने जाकर हम लोग समझ भी लेते थे और हमारा पैसा भी कुछ बचता था और मेरे माता पिता भी हम लोग से ख़ुश रहते कि मेरा बच्चा नया किताब ख़रीदने के लिए नहीं ज़िद्द की पढ़ाई तो नया किताब हो पुरानी पढ़ाई पढ़ाई होती है इसीलिए पुरानी किताब से भी जितनी नई किताब में चीज़ें बताई जाती है उतनी पुरानी किताब में भी वही चीज़ बताई जाती है बशर्ते बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए चाहिए नई किताब पढ़ने में उतनी ही नहीं ध्यान दीजिए और पुरानी किताब फिर भी अपने मन और ध्यान लगाकर पढ़िए पुरानी किताब ख़रीद से पैसे की बचत होती है वह पैसे से कूपी क़लम पेंसिल जो भी ज़रूरत की चीज़ें वह ख़रीद करके आगे अपना पढ़िए